हेलो दर्जीके फोन लगलैए हेलो दरजीके फोन लगलैए बोललि की हम कपड़ा सियैले देलो रहिऐ सिलेलै देलेलियै से सिलो हो गेलै कपड़ा हमरो काम छलै

कपड़ा हँ हँ तऽ सब सिऐ लए देलै हलिऐ तऽ होलै हँ

ओएह दैलैलिऐ फिटिङ्ग करए ला

हँ सिली देलो छलऽ मतलब दैतिऐ मतलब जरुरी छलए तऽ दोसर सङ्गे दोसर लग जेतिऐ साथ साथ घुमए ला एने ओने तऽ

हँ फूल पे आरो फुलपेन्ट छलै भी सिऐ हइ की ओ नहि सिबए देबै मतलब हँ

कोइ बात नहि हमरा सिबएके दए देबै ठीक छै ठीक छै सिबैलए दए देबै ठीक छै

ठीक छै तब